शीत दाळ आमाड्या सार चण्या रोस मुगगाठी खतखतें पुरी बिमला रोस आमाड्या रोस मुगा रोस सोळ्या रोस अळसाण्या रोस मसुरी मशरूम छोले फ्रायड रायस पुलाव बिरयानी मटण बिरयानी वेज बिरयाणी चिकन चिकन तिका बटर चिकन चिकन फ्राय चिकन तवा चिकन लॉलिपॉप चिकन तंदुरी चिकन सिक्स्टी फाय चिकन लायम चिकन ड्राय चिकन गोबी मंचुरियन टेल्ला भाजी वालपापडी करेला भाजी चिटकी मागीर केळ्यां भाजी दुदया भाजी मागीर भर्थ वांयग्याचें भर्थ वांयग्या कापां बटाटा कापां केळ्यां कापां निरपणसा कापां निरपणसा भाजी मागीर काराय कारायत्या कार कारायत्या भाजी

मडयां कापां सुर्गा कापां दुदया कापां आलू पराटा मटर पनीर पालक पनीर मागीर बिमला लोणचें आमाड्या लोणचें तोरां लोणचें तेड्लां लोणचें करेला लोणचें जिती मिरसांगे लोणचें आवाळे लोणचें आवळ्या जाम आम्याजाम

पायनेपल जाम मागीर मिक्स भाजी बांगडे फ्राय ताल्ले फ्राय सुंगटां फ्राय इसवण फ्राय मोडसो फ्राय लेपो फ्राय कल्ली फ्राय कुल्ल्या सुकें तिसऱ्यां सुकें तिसऱ्यां कडी कुल्ल्या कडी माणक्यो फ्राय माणग्या चिली चिकन चिली चिकन क्रिस्पी चिकन सेजवान रायस जिरा रायस सामोसा बटाट वडा बटाटा कापां मसाला डोसा भजी कांदा भजी मिर्ची भजी शेवपुरी पाणीपुरी बेलपुरी गुलाब जामून रसगुल्ला पेडे जेलेबी मैसूरपाक गाजर गाजरा हालवो बर्फी कुंदा रसमलाई पिझ्झा बगर फ्रेंच फ्राय फालोडा आयस्क्रीम नट्स आयस्क्रीम च्या कॉफी चॉकलेट कॉफी कॅपिचिनो हॉट चॉकलेट ब्लॅक कॉफी ब्लॅक टी पेस्ट्री केक डोनार्डस म्हस्का पाव बंस पोळीपाव गोड पोळी कांकणां

नेवऱ्यो चकऱ्यो सान्नां इडली रव्या लाडू बेसन लाडू

शोवयो लाडू बुंदी लाडू मोतीच्यूर लाडू शेव तांदळाड लाडू तीख शोव गोडश्यो म्हक्या शो